तव्हां असांखे सिंधियुनि तहिंवारनि जे बारे में कुझु ॿुधायो सिंधी त्योहारनि में सभिनि खां वॾी त्योहार हूंदो आहे चेटी चंड जेको हाणे हर साल दस अप्रेल जो मनायो वेंदो आहे चेटी चंडु हिकु अहिड़ो त्योहार हूंदो आहे जंहिंमें ॾह पंद्राहं ॾींहं पहिरें सां ई बहिराणा निकिरणु चालू थी वेंदा आहिनि और चेटी चंड में भंडारो थींदो आहे चेटी चंड जो मतिलबु हूंदो आहे जंहिंमें भाई भॻवानु झूलेलाल जो जन्मु थियो मतिलबु हुननि जो बडे मनायो वेंदो आहे इहो पूरे विश्व में मनायो वेंदो आहे सिंधियुनि में और सिंधियुनि में असां तिरमुरी मनाईंदा आहियूं जंहिंमें असां तिर वारी शयूं खाईंदा आहियूं